ॾह साल पहिरीं मूं वटि जिओनी जो स्मार्ट फ़ोन हूंदो हो ऐं हीअंर मूं वटि ॿियों नओ स्मार्ट फ़ोन आहे रेडमीअ जो रेडमी ऐं जिओनीअ जे फ़ोन में ॾाढो अंतर आहे पहिरियों अंतर हीअंर वारो जेको स्मार्ट फ़ोन आहे उन में प्रोसेसर में रैम काफ़ी पावरफुल आहे जो पुराणे फ़ोन में काफ़ी घटि हूंदो हो पावर हुन में हीअंर वारो रेडमीअ जो नओ फ़ोन ॾाढो तेजीअ सां चार्ज थींदो आहे ऐं असांखे ॾाढो सारियूं नया नया उन में ऐप बि आहिनि पहिरियों वारो पुराणो फ़ोन जेको जिओनी जो हुन जो कैमरा एॾो सुठो न हो हीअंर नए वारे फ़ोन में ॾाढो कैमरा उन जो सुठो आहे हाई पावर जो मल्टीप्लाई कैमरा उन्हनि जा लैंस बि एडवांस आहिनि उन्हनि में फ़ोटू ॾाढा सुठा था अचनि वीडियो बि ॾाढा सुठा था निकरनि फ़ोटोग्राफी उन में ॾाढी सुठी थी थिए ॾाढो इंप्रूव आहे इन में ऐं हीअंर वारो स्मार्ट फ़ोन पुराणे फ़ोन खां ॾाढो सुठो आहे एडवांस फ़ोन आहे एडवांस ॾाढी सारियूं टैक्नोलॉजियूं आहिनि इन्हनि में कलर्स बि ॾाढा सुठा आहिनि बैटरीअ जी लाइफ बि ॾाढी ज़िंदगी मन बैटरी ॾाढी तेजीअ सां चार्ज थी थिए नए फ़ोन स्मार्ट फ़ोन में ॾाढी टैक्नोलॉजी सुठी आहे हीअंर वारी टैक्नोलॉजी में ॾाढो सुधार थी वियो आहे जेको ॾह साल पहिरीं वारी में ना हो नैटवर्क बि ॾाढो सुठो सुठो स्पोर्ट करे वाए फाई बि जल्दी सां पकिड़े थो ॾाढियूं कंपनियुनि में हिन जेकी रेडमी जी कंपनी में ॾाढो सारो सुठो आहे फेस अनलॉक बि थो थी वञे पहिरीं फेस अनलॉक जो सिस्टम न हो फिंगरप्रिंट्स जो बि आहे इन में फैसिलिटी त पहिरीं वारे फ़ोन में ऐं हीअंर वारे फ़ोन में असांजो हीअंर वारो फ़ोन ॾाढो एडवांस आहे